ڈرائنگ انسان کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند عمل ہے عمل ہو سکتے ہیں جب ہم ڈرائنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے جذبات اور سوچ کو بنا لفظوں کی اظہار کرتے ہیں یہ عمل نہ صرف اسٹریس دور کرتے ہیں بلکہ دماغ کو بھی پرسکون بناتا ہے اکثر لوگ جنہوں نے اپنے جذبات کا اظہار لفظوں میں مشکل لگتا ہے وہ اپنے ایموسنس کو ڈرائنگ کے ذریعے بہتر طریقے سے سمجھا پاتے ہیں ایک فنکار ہونے کے ناطے میں ہی کئی ضروری خوبیوں سیکھی ہیں سب سے پہلے چیزوں جو میں نے سیکھی وہ ہے نظام و ضابطہ روزانہ پریکٹس کرنے پریکٹس کرنا نئے آئیڈیا پر کام کرنا اور اپنے کام کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا یہ سب چیزوں انسان کو ایک روٹین اور کمٹمنٹ کا پابند بناتی ہے